इललेक्ट्रिसिटी पासून जावपी धोके शॉक लागप विद्युत प्रभाव शररांतल्यान गेल्यार मनशाक शॉक लागू येता आनी ताचो जीव धोक्यात येवं येता उजो लागप ओवरलोड जाल्यार अकरक वायरींग शॉर्ट सर्कीट जाल्यार उजोय लागूं येता अनियमीत वोल्टेज अनियमीत वोल्टेज उपकरणां खराब करूं शकतात जिवाक धोको उदका कडेन इललेक्ट्रिसिटीचो वापर केल्यार जीव धोक्यांत येवं शकता फायर आनी स्पार्क खराब कनेक्शन वा वायरींग स्पार्क निर्माण करूं शकता धोके टाळपाचेर उपाय योग इन्सुलेशनाचो वापर करप सुक्या हातांनी लायटीविलीं उपकरणां हाताळप इलेक्ट्रीकल उपकरण वेगवेगळे तपासांत घेवप